गोंय गोंयांत आमच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळे इवेंट जाता म्हटले गेले आता सांगोड कला अकादमींत सुद्दां खूब अशे प्रोग्राम जातात त्या भायर आता एक गोंयचो एक बरोसो फॅस्टीवल जो घडोवन येता जे एक लार्ज खूब एक खूब हितूंत लोक एकठांय येता एकठांय येता म्हणटा तो एक इफ्फी इफ्फी ही आमच्या गोयांत हाडपी आमचो गोंयचो पयलीचो आमचो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री म्हटलो गेल्यार जाता म्हणटा तो आमचो मनोहर भाई मनोहर भाईन आमच्या गोंयांत इफ्फी हो एक फॅस्टीव्हल हाडिल्लो आनी फॅस्टीव्हल म्हणटकूच तो चडसो डिसेंबर जानेवारी ह्या म्हयन्यांत जाता म्हणजे त्या म्हयन्यांत घडटना अशें जाता की गोंयचें वेग सगळ्या म्हणजे वाठारांतले लोक येता म्हणटकूच सांग काणकोणचें पोंत तें पेडण्याचें पोंत म्हटल्यार जाता स स सगळे लोक थंयसर पळोवपाक येता कित्याक तितूंत चडशे गोंयचे आमचे कल्चर दाखयतात ते भायर एक मराठी प्रोग्राम जाता बरे अशे सिंगर म्हटल्यार जाता ते गोंयांत विसिट करतात त्या भायर गोंया भायले सुद्दां बाबा ए म्हा म्हा महाराष्ट्रांतले म्हण कर्नाटकांतले म्हण थंयसल्ले लोक सुद्दां गोंयांत ही एक इफ्फी हो एक फॅस्टीवल जाता म्हणून कितकेशेत लोक गोंयांत मुद्दांमूच येतात म्हणटकूच एक व्हिकएंड म्हूण सॅटरर्डे संडे फ्रायडे सॅटर्डे संडे हे तीन दीस सुद्दां ते गोंयांत मुद्दमून येता आनी मुद्दम हे फॅस्टीवलाक एक भाग घेवन म्हणजे तेजे एक पळोवन आनी संस्कृती जी आमची आसा ते प्रमाणे सगळे बऱ्या बशेन करून घेता